सगळ्यांत बित आमचे हिंदू धर्मा भितर म्हाजे पद्दती म्हाजी हिशोबा की राम हो सर्व श्रेश्ट अशें दिसता म्हाका तो एक वचनी एक निश्ट निर्म एक वचनी एक पत्नी एक माण ह्या शिवाय सत्य वागपी आनी प्रजेश तेणें खुबशें केलां कसलीय कोश्ट तर प्रजन तेका सांगली तो कर तें तो करूं शकतालो आनी तेणें आपलें नांव तें हिंदू धर्में परमेश्वर म्हणून हें केला कितें गरजलां आनी आज परसून तें नांव लोक घेता कळ्ळें तुका म्हणजे घेता आनी म्हणून हांव किदें म्हणू सोदतां सदांच मनशां तोंडान देवाचीं नांव आसचें म्हाका आनी गरिबांक हेल्प करप गरिबा घराकडेन कोण येयला तेंकां अतिथि देवो भव म्हणप तें सर्व श्रेश्ट हांव समजता